हीअं त दिल्लीअ में ॾाढा पर्यटन स्थल आहिनि पर हिन में दिल्लीअ जा मंदर ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि जीअं बिरला मंदरु लोटस टेंपल कालका जी मंदरु लक्ष्मी नारायण मंदरु गौरी शंकर मंदरु जगन्नाथ मंदरु इस्कॉन टेंपल हे सॼा मंदर ॾाढा सुठा आहिनि ऐं कालका जी मंदरु लोटस टेंपल हे सॼा मंदर एतिरा सुठा आहिनि ऐं तव्हां हिते पीस महसूसु कंदा जॾहिं मां बि हिन मंदर में वेंदो आहियां त मूंखे ॾाढी शांती महसूसु थींदी आहे ऐं जॾहिं मुंहिंजा महिमान मुंहिंजे घर ईंदा मां ज़रूरु हुननि खे दिल्लीअ जा मंदर घुमाए दिल्लीअ में ॾाढी आसे पासे में बि काफ़ी सारा मंदर आहिनि जीअं काली चौक में लक्ष्मी नारायण मंदरु गौरी शंकर मंदरु राधा राधा लाडली की महाराज मंदरु हे ॾाढा सुठा सुठा मंदर आहिनि ऐं असांजे डेलीह दिल्लीअ में ॾाढा मंदर आहिनि ऐं डेल्ही खे तव्हां ही बि चई सघंदा आहियो कि हर स्ट्रीट में हिकु हर जॻहि हर स्थल ते मंदर मौजूदु आहिनि ऐं मंदर में असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं जॾहिं मुंहिंजा महिमान ईंदा ऐं मां हुननि खे बि मंदरु वठी वेंदुसि त हुननि खे बि हि हितां जी वातावरण खे महिसूसु कराईंदुसि ऐं हुननि खे बि मूंखे उमेदु आहे हुननि खे बि हिते ॾाढो सुठो लॻंदो ऐं हितां जो वातावरण ॾाढो सुठो आहे ऐं हिते ॾाढी शांती मिलंदी आहे हिते हिक रोहिणी में बि मंदरु आहे इन जो नालो देबता मंदरु आहे मां हुते वियोसि हुतां जूं आकृतियूं ऐं मूर्तियूं ॾाढी सुठी आहिनि ऐं हुते वञी करे हिकु पोज़िटीव वाइव मूंखे प्राप्त थी ऐं